हा हा हा अरे हा हा बराबरि मां त तोखे सुञाणा चङी तरह सां हा अच्छा हा उनमें त ॿ टे कलाक त लॻंदा न

उनमें टे हज़ार त लॻंदा ई आहिनि पर हाणे मां तोखां घणी भाई हाणे तू हुन जी आहीं त तोखां कंशेशन कंदसि अढ़ाई हज़ार खणी वठंदीसाव न त तू मूंखे टाइम ॿुधाए त मां तोखे उनजे हिसाब सां ॿुधायां हा भले भले हीअंर तू अची सघे थी टे कलाक खनि त लॻंदा ई हा न त पोइ ईअं कम थोरी न थींदो वरी पुटु तूं चवंदी हीअ कीअं कम कयो अथई कम त सुठो कंदसि न हा न न बढ़िया रहंदी अथई हा तो हा हथो हथ ग्लो मिलंदई हा आइब्रो कंदसि न उहो त ॾह मिंटे जो कम आहे उनमें टाइम थोरी न लॻंदो आहे

बिल्कुलु सुठी कंदी मां खुदि कंदसि चिंता छो थी करे पंजाह रुपिया लॻंदई ठीकु आहे पोइ कॾहिं ईंदीअ हा मां ज़रूर फ़ोन कंदीसाव

हा हा भले न ॿुधाईंदीमाव न वेक्स जा पेसा अढाई टे सौ रुपिया लॻंदा आहिनि हा मां मिल्क वैक्स हणंदी आहियां न न उहा वैक्स अहिड़ी बढ़िया थी स्किन ते गलो अची वेंदीअ त हिकु दफ़ो कराए त ॾिस हा न न ज़रूर हथनि जी कराए पेरनि जी कराए जेको खपे कराए जय झूलेलाल